आमच्या हांगा जे कलाकार आसा जे ह्या कला आनी क्राफ्ट सॅक्टर जो आसा तेच्या खातीर कॉंट्रिब्यूट करतातूच आनी भारतीय अर्थवेवस्था म्हणपाक गेल्यारूय हे लोक खूब प्रतिसाद दितात आमच्या हांगासर खूब सारे कलाकार आसात जशे की गणपती करपी आसात घरा बांदपी तशेंच जे हॅन्डिक्राफ्ट्स आसात जे हातीन जे वस्तू तयार करतात ते सुद्दा आसात लोक आनी खुबशे लोक अशे आसात आतां हे लोक जे आसा तेंचे तेंच्या खातीर तेंच्या तेंकां लोक तेंकां आपल्या मदती खातीर आनीक लोकां जायी पडटा आनी तेच्या खातीर ते लोक आसात ते ऍम्प्लॉय करतात आपल्या खातीर कामांक दवरतात तशेंच हे जे मुर्तीकार आसात ते आनीक कसलें कसलें म्हणजे म्हणपाक गेल्यार अशीं वाजां ओर आनीक अशें कितेें कितें आसात जे लोक भारतानसून किंवा गोंयानसून दुसऱ्या देशान किंवा दुसऱ्या स्टेटीन राज्यान ऍक्सपोर्ट करतात तशेंच हे सगळे जे आसा हे कलाकार जे दुसरे दुसरे वस्तू तयार करतात तेतून आमची जी ही एरिया आसा ती एक पर्यटक स्थळ आसा तेज्या खातीर पर्यटक सुद्दां तेंचे हे सगळी ही कला आसा ती पळोवपाक येतात तशेंच हे वस्तू जे आसा ते सेल करतात ते विकतात आनी तशेंच जे आदले आदले तेंचे जे परंपरीक जे अशे करून दवरल्यात तेंची कला ती म्युझियमांनी सुद्दां उपलब उपलब्ध करतात ते दितात ते आनी जे पणजे जे क्षेत्रान म्हण्टात तशे नाजाल्यार आनीक कसले कसले जे ऍक्जिबिशन्स आसतात थंय सुद्दां हे जे आमच्या आमच्या ह्या गांवांतले जे कलाकारांची जी कला आसा न्हय ती सुद्दां थंय आमकां पळोवपाक मेळटा